अइ इलाकामे मिथिला पेन्टिंगके आओर अपनेके सूप वगेरह जे बनबय छथि ओ हुनकर कलाकृतिके कतहु मने उजागर नहि कयल जा रहल यऽ हमर ई इलाका बाँसक इलाका छी एतऽ बाँसो बहुत होइ छै आओर बाँसके कलाकारो बहुत छथि जकर कि मने काफी श्रृङ्गारवला घर बनबय छथि आओर बहुत तरहके कुर्सी बेन्च वगैरह वगैरह चीज बनबय छथि अपना सबके मौनी बहुत बढ़िआँ बनैत रहय सूप वगैरह तऽ जनरल छै लेकिन मौनी एतुका बहुत बढ़िआँ बनैत रहय तऽ ओसब अपनेके समाचार पत्रमे एकरा उजागर नहि कयल जा रहल छै ओकरा प्रोत्साहन नहि देल जा रहल छै जे ओकरा सबके प्रोत्साहन देनाय जरूरी छै समाचार पत्रमे जा नहि एतय आइ काल्हि तऽ मीडियेके युग छियै जकरा जते मने प्रचार करबय तऽ ओ विकसित हेतय तऽ पेन्टिंग वगैरहके आओर हिनकर कलाकृति सबके उजागर कयल जाइ